साढ़ा रिलिजन असें ई आखदा ऐ मतलब जेह्ड़े जि'यां कोई मतलब होऐ जि'यां शिवरात्रि होई गेई मतलब असें भंडारे करने चाहि्दे भंडारे करियै भगवान खुश होंदे न अहें मतलब जि'यां साढ़े देवते न जि'यां साढ़े देवते न देवतें थान असें बड्डे बनाये दे जि'यां कोई मतलब जिं'दे अंदर जेह्ड़ी औरतां होंदियां ओह् सिर खट्टै बगैरा अंदर नेईं जाई सकदियां मतलब सिर खट्टियै गै जाना होंदा ओह् अगर कोई नेईं खट्टियै जा ते लोक बड़े मतलब कोई बी खट्टियै नेईं जा ते भगवान जेह्ड़े राजा साढ़े देवते न ओह् बड़े मतलब क्रोधित होई जंदे न तां आहे्ं मतलब जो साढ़ा धर्म बनाये दे आं आहे्ं उ'ऐ करना चाहि्दा पर उं'दी सेवा जो भगवान मतलब जि'यां कोई लोग न भगवान ने इक स्थान लैते दा होंदा उ'त्थें उ'त्थें उ'ऐ पूजा करदे न जेह्ड़ा पंत परौह्त होई दे न पंत परौह्त ओह् अहे्ें ई आखदे मतलब ओह् जि'यां सनांदे अहें इ'यां करना होंदा अहें कोई बी चीज़ नमीं लेचै तां अहें पैह्लें देवतें कोल जाना पौंदा देवतें उ'त्थें मत्थे टेकियै मत्थे टेकने आं ते पंत परोह्तें ई कन्नै लेइयै जाना जो जुड़े बने असें ई उ'त्थें चाढ़ना पौंदा नेईं चाढ़गे ते साढ़े देवते बगैरा क्रोधित होई जंदे न अहे्ं अहे्ं उं'दी मतलब अहे्ं अहे्ं ई लगदा कि जो मिलादा असें ई उ'ऐ देवतें दी बजह् कन्नै मिला दा ऐ ते अगर अहे्ं उ'नें गी नेईं देगे थोह्ड़ा अहे्ं मतलब जो बी अहे्ं कमाने आं अहें थोह्ड़ा उं'दे बिच्चा म्हीना जो अहे्ं ई तन्खाह् लभदी ऐ असें सारा मतलब सारा निं थोह्ड़ा ते उ'त्थें चाढ़ना साढ़ा फर्ज बनदा ऐ अहे्ं उ'त्थें चाढ़गे ओह् अहे्ं ई होर दिंदे न मतलब जि'न्ना होई सकै भगवान होर दिंदे न कदें घट्ट निं होंदा उ'नें गी चाढ़ने कन्नै मतलब पंत परोह्त पंत परोह्तें ई देओ अहे्ं जो जुड़ै बनै साढ़ा जि'यां कोई जि'यां नमीं कनक होंदी ऐ पैह्लें उं'दे चाढ़नी पैह्लें परोह्तें ई भगवान उ'त्थें देवतें ई चाढ़नी परोह्तें ई चाढ़नी परौह्तें ई देइयै सारे होर जोनें जोनें दिंदे उ'नें सारें ई देइयै फिर आहें घर कंजकां बगैरा दिन्नें होने आं कंजकां देइयै शैल कंजकां देनियां मतलब कंजकां देइयै माता ई सारें ई लग्गी जंदियां ते फिर ओह्दी चीज़ा ई बरगद बी होंदी ऐ जि'यां कनक मुंज़ी अस लान्ने आं चौल मतलब पैह्ला अहे्ं उ'नें देवतें ई चाढ़ना कंजका देनियां फिर फिर अहे्ं खानी होंदी जेह्ड़े बच्चे फिर खाई सकदे न पर जेह्ड़े घरै दे बड्डे होंदे ओह् कंजका देई बगैर नेईं खाई सकदे फिर अस देवतें पैह्लें अस देवतें दी जगह् खारके बगैरा लगदे न ओह् देने होंदे ऐ जो अहे्ं चीज़ां सारे अपने अपने घरा दिंदे न चौल जो बी जि'यां चौल निकले न चौल चौल उ'त्थें चौलें ई कंजकां देनियां फिर चौलें कन्नै खिचड़ी बनाई लैङन मांह् चौल खिचड़ी दी कंजकां देई ओङन उ'त्थें फिर जि'यां कनक होइया आटा पूड़ियां आलू बनाइयै उ'त्थें चाढ़ने फिर खाने फिर जेह्ड़े मतलब जेह्ड़े लोक उ'नें ई केईं लोग नेईं खंदे जेह्ड़े जेह्ड़ियां बड्डी बड्डी जरानियां मतलब बड्डे बड्डे होंदे उ'नें ई नेईं खाने होंदे पैह्लें ओह् घर कंजकां दिंदियां फिर फिर उ'नें खाने होंदे ऐ ते इ'यां देवतें अगर अस नेईं करगे उ'नें ई नेईं मन्ना दे आं ते साढ़े देवते क्रोधित होई जंदे न अहें ई मतलब अहें अपने दिक्खियै चलना पौंदा ऐ जि'यां पंत परोह्त आखदे अहे्ं ई इ'यां गै करना चाहि्दा मतलब साढ़े घरै आह्ले बी मतलब मनदे न अगर अहे्ं उ'नें ई मनना ऐ ते ओह् अहे्ं ई देआ दे न अगर देआ दे न ते अहे्ं उं'दे चाढ़दे च कोई कमी निं होंदी ओह् अहे्ं ई उल्टा होर दिंदे न कोई घाटा घाटा ते निं पौंदा अहें ई अगर अहे्ं उ'नें ई चाढ़ा दे आं अहे्ं ई ओह् इ'न्ना देआ दे न अहें ताहियें चाढ़ा दे आं अगर असें गड्डियां लैआ दे जां कुछ बी चीज़ा लै दे आं ओह् अहे्ं ई देआ दे न ते अहें उ'नें ई देने लायक आं अगर ओह् गै निं चाह्न ते अहे्ं कु'त्थूं देना इ'यै अहे्ं उ'ऐ अपने देवते बगैरा मन्नियै चलना पौंदा ओह् आखदे मतलब जि'यां ब्याह् कारज़ होइया ब्याह् कारज च बी कोई बी चीज़ आह्ननी पैह्लें उं'दी जि'यां साढ़े घर देवतें दी जगह् आई दी ऐ अहे्ं ओह् मतलब भग मतलब उ'नें ई पैह्लें कोई बी चीज़ आह्ननी पैह्लें उं'दी उं'दी चीज़ां आह्ननियां उं'दे झंडे बगैरा सारा किश जे कपड़े उं'दे मतलब पैह्ला उं'दा आह्नना फिर अपना अपना कोई समान आह्नना इ'यां अहे्ं ई मतलब सारे मतलब उं'दी चीज़ां पैह्लें फिर अपने बारै च सोचना अहे्ं अपने आप दी दिक्खियै अपने आप दी अगर अहे्ं ओह् चीज़ां देआ दे न अहे्ं सारा हा पैह्लें उं'दे नांऽ करियै फिर अहे्ं अपनी चीज़ मतलब अपनियां चीज़ां खरीदनियां चाहि्दियां अगर ओह् गै निं चाह्न कि कोहे ब्याह् कारज होन खुशियां मनान फिर अहे्ं केह् करी सकने आं अहे्ं उ'नें ई खुश रखना ते अहे्ं फिर खुश रौह्ङन अहें इ'यां अहें अपने मतलब इ'यां अहे्ं ई सखांदे ऐ बड्डे बड्डे भंडारे जि'न्ने होई सकन पैह्लें अहे्ं कोई बी ध्यार होऐ जि'यां दिवाली होई कोई बी ध्यार होंदा अहे्ं पैह्ले भगवान बास्तै कड्ढियै कोई बी स्पेशल डिश बनाइयै उ'नें ई चाढ़नी चाढ़ियै चाढ़ियै फिर खानी आपूं एह्दे कन्नै अहे्ं ई खुशी बी मिलदी ऐ ते होर अहे्ं ई आशीर्वाद मिलदा की अहे्ं स्हेई मतलब स्हेई करा दे आं अहे्ं इ'यै करना चाहिदा साढ़े धरम इ'यै आखदा कि अहे्ं गी पैह्ले उ'नें ई मनना जेह्ड़े अहे्ं ई देआ दे न जेह्ड़ा अहे्ं ई देआ दे न अगर ओह् गै निं अहे्ं ई देन ते अहे्ं अहे्ं किस लायक आं अगर अहें घर कोठियां बनाई दियां भगवान भगवान अहे्ं ई दित्तियां उ'ऐ चाह्ंदे हे तां अहे्ं बनाइयां अगर ओह् निं चाह्ंदे हे ते अहे्ं कु'त्थूं बनानी ही हैना तां अहें हून उ'नें ई मन्नियै चलना पौना अहें साढ़ा धरम इ'यै आखदा कि अहे्ं अपने धरम गी अपनाइयै रखना अहें ई मतलब जि'न्ना होई सकै मतलब गुरूएं दे बड्डे जेह्ड़े बनाये दे न पैह्लें उ'नें गी अग्गें करना फिर अपने आप गी दिक्खना ठीक ऐ